हा राकेश राम राम हा बसि बढ़िया पंहिंजो ॿुधाए छा हाल आहे तुंहिंजो हा हा मकानु असां ठातो आहे त तुंहिंजी असां मकान त जाम सुठो ठातो आहे तुंहिंजी रिक्वाएर जी रिक्वाएरमेंट छा आहे

वॾो परिवार आहे त असां वॾे परिवार जे हिसाब सां बि मकान ठातो आहे पर हेठि बि ठहियल आहे मथे बि ठहियल आहे सभु कुझु आहे जेकी बि तुंहिंजी रिक्वाएरमेंट आहे और आसे पासे माण्हू बि खूब सुठा आहिनि ख़ुशहाल परिवार आहिनि इहो जेकी लोकेशन आहे उने जी उनी हिसाब सां उते पार्क स्कूल बाक़ी सॼी सुविधायूं बि आस पास ई आहिनि सॼी बाज़ारि बि नजदीक आहे और तव्हां बाक़ी पंहिंजो उनमें घणो ख़र्चु करण चायो था तव्हांजो छा हिसाब आहे उहो मूंखे ॿुधायो त मां उन हिसाब सां तव्हांखे बाक़ी शयूं बि ॿुधायां जी जी न पंजहतरि असीं लाख ख़ूब बजट थींदो आहे तव्हां एॾे में महांगे बजट में छो था मकानु वठणु चाहियो सिंधी भाउ आहियो पंहिंजो घटि बजट जो मकानु वठो धंधे में पैसा लॻायो न

हा लोन छॾो हा असां उनमें लोन छॾो आहे पासे में तव्हांजी रोड बि चौड़ी आहे तव्हांजी गाॾी जेकी आहे चारि पहिया उहा बि अंदरि वेंदी हली उहा बि रोड ते न बिहंदी और रंधिणो जेको आहे उहो बि तव्हांजो काफ़ी खुलासो ठहियल आहे कमिरा सुठा आहिनि वेंटीलेशन जो असां पूरो प्रबंध रखियो आहे उनमें तव्हांखे दिक़तु न थे ॿारनि जे पढ़ण लाइ पढ़ण वारो कमिरो बि आहे तव्हांजे लाइ ऑफ़िस बि आहे लेकिन तव्हां पंहिंजा सिंधी भाउ आहियो असां तव्हांखे एतिरे में ॾींदासीं त तव्हांखे तकलीफ़ न थींदी पैसा खूब कमाए रखिया अथव छा न त हे हे हे हे जेको तव्हांजो तव्हां मुंहिंजो ॿुधो अथव इहो त मां तव्हांखे ॾेढ करोड़ में ॾींदमि तव्हांजो बजट आहे असीं पंजहासीं लख

न तव्हां तव्हां धंधो पाणी छा था कयो हा त भट्ठो आहे त तव्हां लोन ॼाणंदा हूंदा न सरकार लोन बि त ॾिए थी न हा त तव्हां तव्हां न न एल डी ए अप्रूवड कोन्हे लेकिन ओॾे हिक मानस सोसाइटी आहे उहा बि एल डी ए वागुंर पूरी कम कंदी आहे ॾाढी सुठी सोसाइटी आहे और उनजा नियम कानून बि पंहिंजा आहिनि बाक़ी शयूं बि हो पंहिंजे हिसाब सां डेकोरम मेंटेन कंदी आहे या त तव्हांखे सतरि पंजहतरि में खपे त असां तव्हांखे छुगामऊ में ॾई सघंदा आहियूं तव्हां न ॿारनि खे ॾिसजे उहे ख़ुशहालु लाइ ॿार जी खुशहाली लाइ पाण कम कयूं था पाण सुठे एरिया में रहूं न त ठीकु आहे पंहिंजो जेको सिंधीपन आहे हूअ बि उते रहे लेकिन मां त तव्हांजो हाणे जेको हाणे तव्हां किथे रहो था पंहिंजे घर में रहंदा आहियो की किराए जे घर में रहंदा आहियो अच्छा अच्छा त इनकम टेक्स त भरंदा हूंदा न सरकार खे सते अठे लखे जो आई टी एल मोकिलो था त हीअं कयो न तव्हां मां ॿियनि लाइ रखियो आहे उनजो दाम ॾेढ करोड़ तव्हांखे मां पंहिंजे भाउ पीउ जे नाते हिक करोड़ चालीह लखे में लॻाईंदमि त तव्हां वटि असीं पंजाहासी त तयार आहिनि तव्हां हूअ मूंखे ॾियो मां तव्हांखे टी महीने जो टाइम बि ॾियां थो और तव्हांजे हिसाब सां कुझु तव्हां चवंदव त हुनमें कुझु फ़र्नीचर बि ठहाए ॾींदमि तव्हांखे अलमारियूं थियूं ॿी शयूं थियूं ही तव्हांजे मतिलब हिक मकानु ठहे त तव्हांखे वरी ॿारनि तव्हांजे ॿार खे बि सोचिणो पए की मकान मूंखे खपे न न हिक ई बार ठहींदो जिन्दगी जी पूंजी माण्हू लॻाए थो सुठा पेपर मुंहिंजी जमीन जा बिल्कुलु साफ़ साफ़ अथव पेपरनि में कोई लोन एच डी एफ़ सी सां तव्हांजो कराए छॾदुमि एल आई सी सां कराए छॾदुमि नेशनलाइज़ बैंक सां मतां मुश्किल थिए लेकिन एच डी एफ़ सी बि सुठो आहे अॼ जी डेट में खूब बढ़िया कम करे थो एच डी एफ़ सी बि तव्हां पहिरीं हिक हिक कम न न तव्हां हिक कम कयो तव्हां हे ॾिसो मुंहिंजो रिफ़्रेंस कंहिंसां मिलियो अथव उनमें बि दलाली ॾियण जी जरूरत कोन्ह अथव तव्हां हा हा तव्हां परिवार खे ॾेखारियो उन्हनि खे पसंदि करायो उहे के ओके करण त उनखां पोइ असां मीटिंग कयूं था हिते मुंशी पुलिया वट घर आहे तव्हां घर अचो हिक हिक कप चांहि पीअंदासीं पोइ कयूं था हाणे पोइ मुहिंजो जरूरी फ़ोन बि अचे थो पोइ अचो भाउ तव्हां सां मुलाकात थिए थी राम राम राम राम